میں نے ایک موبائل خریدا تھا جو کہ ایم آئی کمپنی کا تھا اور جب میں نے خریدا دیکھا دکان پہ تو مجھے بہت اچھا لگا اس کا کلر اور اس کی فیچرس وغیرہ لیکن جب میں اسے خرید کر گھر لے کر آیا اور میں نے اسے استعمال کیا تو اس کی بیٹری تو مجھے صحیح لگی لیکن اس کے بعد اس کا ٹچ اسکرین وغیرہ جیسے اس میں ٹچ کرتا تھا تو اس میں کافی ٹائم لگتا تھا بہت سلو وہ چلتا تھا اور اس کی کیمرہ کوالٹی بھی بہت خراب تھی تو مجھے بہت برا لگا کہ وہ میں نے بہت شوق سے وہ فون خریدا تھا لیکن اس کا بہت اچھے نتائج برآمد نہیں ہوئے